हैलो ज़मीन लेनी है आपके पास है कहाँ पर है हैलो कहाँ पर है ज़मीन कितना रेट है कैसे कट्ठ है बहुत महँगी नहीं है बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है थोड़ा कम कीजिए पाँच लाख बहुत है चार लाख कम से कम देना चाहिए

थोड़ा उसी में कम सम कर के दे दीजिए घर बनाना है ना तो थोड़ा कम कर के दे दीजिए कितना कितना लास्ट दे नहीं उसी में कम कम सम कर के दे दो अरे हो जाएगा करके देखो ज़्यादा महँगा बहुत महँगा बोल रहे आप साढ़े पाँच लाख बोल रहे आप नहीं चार लाख तक देंगे आपको हम ठीक चार लाख तक दे दें और बता दीजिए पैसा का व्यवस्था कर लेंगे ठीक है पूछकर बताएँगे ठीक है रखते हैं